नितळ गोंय नितळ भारत अशें आमी म्हणटात पूण तें आमी आमच्या घरां पासूनच सुरवात करूंक जाय आमी आमच्या घरां फाटल्यान कोयर उडयतात पूण तेन्ना आमकां दिसना की सगळ्यांत बुरशेंपणां करतात आमी फक्त लोक डस्टबीन वापरीनात तेच आमी एवरी टायम पळयतात पूण केन्नात अशें म्हणीना की आपूण ते सगळ्यांक सुरू करूंक जाय की सगळ्यांक गोंय क्लिन उरपाक जाय म्हणून प्रत्येक टायमार आमी डस्टबिनाचो वापर करपाक जाय अशेंच काडून कचरो रस्तत्यार उडयलो म्हणून आमकां तें बरें दिसनां सगळें बुरशेपणांच जाल्ली आसा हेवटेन तेवटेन फक्त डस्टबीन यूज करपाक जाय